नलकूप जो है वह नल लगा होता है जो कि सरकार के माध्यम से घर घर पर नल लगा होता है और उसे टोटी खोलेंगे तो पानी आने लगेगा और वह वह पानी अपने समय समय पर आता है और कुआँ क्या है कि वह कुआँ है जहाँ पर एक रस्सी रखी जाती है और वहाँ के सभी लोग आते हैं और बारी बारी से रस्सी में बाल्टी बाँध कर कुएँ में डाल कर फिर उसे पानी खींचते हैं ऊपर पकड़कर लाते हैं तब जा कर पानी निकलता है ऐसे क्रमबद्ध क्रम सब लोग अपना पानी भरते हैं और जो नल है वह तो बहुत ही सरल है वह अपने टाइम पर आता हैं बस उतना जैसे कि आठ से नौ टाइ उसका नौ बजे टाइम है और उन उतने टाइम में बस वह पानी आएगा अपना जितना काम करना हो कर लीजिए लेकिन कुआँ क्या है कुआँ है तलाब हैं जो कि हम लोगों के यहाँ भी हैं गाँव में अक्सर होता हैं और उससे हम लोग अपना जब हमें ज़रूरत होता है तब हम पानी ले लेते हैं और जो यह नल होता है वह अपनी ज़रूरत पर पानी नहीं आता हैं और कुआँ और तालाब से हम अपने जब जब हमें ज़रूरत होगी अपने पानी की तब हम अपने कुआँ से पानी निकाल सकते हैं और नल से नहीं निकाल पाते हैं और जो हैंडपम्प है हमारे गाँव में हैंडपम्प भी है वह भी हम अपने समय पर उसे भी ले सकते हैं क्योंकि जब ज़रूरत पड़ता है हैंडपम्प हैंडपम्प से पानी निकाल सकते हैं कुआँ से भी निकाल सकते हैं और तालाब से भी ले सकते हैं मगर नल से नहीं ले सकते हैं नल तो अपने समय पर ही आता है पानी

और